हें गोवा टूर ट्युरीस्ट सेंटर कशें कितें हय हय हय हय हय हांवें दिवार दिवाराचें आयकलां दिवाराचें आयकला थंय कितें फेमस आसा तुमच्या दिवारान

हां हां हां आं हां हां आनी तें चोडणा समथींग शोरांव सलीम अली बर्ड सँच्युरी बी आसा तें खंय आं हां आं हां

थंय कितें फिज बी आसा म्हणजे अशें विडीयो बीन शूट करता रील बीन शूट करता जाल्यार थंय विडीयो कितें फिज बीन दिवची पडटा बरो एरिया बरी आसा ती हां बरें बरें बरें ना तें आनी आयकलले थंय फेमस आसा आनी कितें फेमस रेस्टॉरंट जेवणाचें कितें बीन तशें आसा हां तूं अकॉर्डींग टू तुमच्या प्लॅनान खंय गेल्ले डॅस्टिनेशन बरें आसा खंयचे डॅस्टीनेशन बरें आसा चोडणा की दिवार

हां हय हय हय आं हां तोय बीन जाता नी बरें ओके आमी आमी चोवदा तारकेक लँड जातलीं तेन्ना आमी तुमका ह्याच नंबराचेर कॉल करता हय हय आमकां वॅडींग फोटोग्राफी करपाक जाय ताका लागून थंय येवंक जाय म्हणून ते आमी रिसर्च के ओके थँक्यू थँक्यू